माने मानसिफ्रा ओ जेनबा बर' रावखौ माब्रै बेरखांहोयो माने जोंनि जेनबा जोंनि गाननाय जोमनायावबो जेनबा जोंखौ बर' होननानै सिनायो आरो जोंनि राव राव बाहायनायावबो जोंखौ बर' होननानै सिनायो बिदिनो जेनबा जोंनि जोंनि थानाय जोंनि थानाय जानाय जेरै जेनबा जाग्रा बेसादफोराबो जाग्रा मुवाफोराबो जोंनि बर'निया जुदा गुबुन जाखायो गुबुन हारिनि जेनबा गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि जाखायो आरो जोंनि गाननाय जोमनाय जेनबा दखना आर'नाइ बेफोरबो जोंनि बर' हारि होननानै जेनबा बेरखांहोयो ओमफ्राय बिदिनो जोंनि रावाबो गुबुन हारिजों गोरोबखाया नंखायनो जों जोङो बर' राव रायलायोबानो जोंखौ अथ'मेतिकेलि जोंखौ बर' होननानै माने सिनायखायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो बर' हारियाहाय जेनबा जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि जानाय लोंनाय ओमफाय इदिनो जोंनि दोरहोम आसार खान्थि ओमफाय इदिनो जोंनि समाज फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जोंनि बर' रावखौ रावखौ जेनबा बेरखांहोनो हायो आरो बिदिनो गाननाय जोमनायावबो इबिनो जानाय लोंनायावबो ओमफाय दोरहोम फुजिनाय ओमफाय इदिनो मावनाय दांनाय बेफोर फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जेनबा जोङो रावखौ बेरखांहोनो हायो